हम बच्चेसँ एतेक पढ़ल लिखल नहि छी मुदा इन्टर पास छी कोनाहितो गरीब छी की बुझलियै घरके स्थितियो एतेक ई नहि छलए हँ तैँ खेतीबाड़ी बापवला दादावला जमीनसभ अछि इएह हम खेतीबाड़ी करै छी हँ जेनाकि धानक समयमे धान रोपि लैत छी जेनाकि गहूँमक समयमे गहूँम रोपि लैत छी हँ इएहसभ आओर खेतीबाड़ीमे की होइत छै मेहनत करैत छी इएह भगवान दैत छथि इएह खाइत छी एखन तक रोजगारो नहि लागल अछि हँ प्रयास कयने छी अप्लाइ कयने छी इएहसभ आओर की कहब कम बेसी कऽ कऽ इएहसभ काज करैत छी हँ आ भगवान ऊपर छथिन दैते छथिन भूखले मरैत नहि छी हँ आओर किछु किछु जोगार कऽ लैत छी कतहु लेबरेके काज कऽ लैत छी किछु कऽ लैत छी किसानेके काज कोइ ठाम जाइत छी माटिए उघि लैत छी ई सभ उघि लैत छी सएह सभ हँ आओर की करब हमसभ बहुत ई नहि ने छी किसान छी खेतीबाड़ी करैत छी